السّلام علیکم ہاں ہلو ہلو وعلیکم السّلام جی بالطبع کلاس روم میں مسائل آ رہے ہیں کب سے بینچوں کی سطح اور دیواروں کی صفائی میں مشکلات ہو رہی ہیں جی ہاں میں نے اپنے ذریعے دیکھا ہے کہ کچھ بینچیز کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ حکم کے اثاثے کے تحت تعمیل ہو چکے ہیں جی ہاں کچھ کلاسیز میں اضافی بینچوں کی ضرورت ہے تاکہ اُن تمام طلبہ کو طلبہ کو بیٹھنے کا موقع مل سکے آپ کا شُکریہ آپ نے ہماری بات سُنی اور اِس پر عمل کرنے کا اعتماد کیا